मैंने कभी सोचा नहीं था कि पानी कि इतनी दिक़्क़त होगी कहीं कहीं तो पानी के लिए इतनी दिक़्क़त है की लंबी लंबी लाइन भी लगती है हाँ यहाँ जल निगम भी लगा हुआ है तो हम हमारे घर बच्चे चिल्ला हम कभी कभी पानी गिराते तो हम उसको बिगड़ते हैं कि पानी बर्बाद मत कर एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा ये इंसान लेकिन पानी नहीं मिल पाएगा तो इंसान बच नहीं पाएगा पानी मत कर मत बर्बाद करना तो ऐसे से हम लोग पानी को बचाते बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा पानी ड्रा में भर लें ताकि हमारे घर चार चार दो दो चार भैंस हैं बकरियाँ हैं तो सोचते हैं कि ताकि बारिश की ही पानी से थोड़ा सा भैंस को चारा डाल दें गर्मी के मौसम में होती है ठंडी के मौसम में होती तो हम लोग नहीं इ करते ताकि भैंस को नुकसान करेगी तो ऐसे ऐसे हम लोग पानी का बचाव करते हैं लेकिन सबको बचाव करना चाहिए पानी के लिए पानी बहुत महत्व है हमारे जीवन में सब चीज़ पानी के लिए वैसे गर्मी के मौसम में तो और बचाव करना चाहिए कभी कभी लगता है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो इंसान नहीं बच पाएगा तब तो ऐसे ऐसे सबको सोचना चाहिए कि सबको सोचना चाहिए कि पानी की बर्बादी ना करें हम तो सुने हैं सुने हैं कि मुंबई में भी पानी में लंबी लाइन लगती है कैसे हम ने हमारे भाई रहते हैं वहाँ हैं दो दो तो कहते हैं कभी कभी पानी दो दिन तीन तीन चार चार दिन नहीं आता है तो आज गाड़ी से लगाकर बोलते हैं कि आज पानी नहीं आएगा तो वहाँ सुनते कि माटला हुआ ड्राम हुआ यहाँ तक कि ऊ घड़ा भी चार चार पाँच पाँच बाल्टी ही भर लेते कोई अगर डिप्टी पे चल गया नौकरी पर तो उसको पानी अगर नहीं मिला तो ओ सोचते हैं कि कहाँ किसको जाए तो अगल बगल पानी मांगते हैं कि दे दो पानी लेकिन जो सच्चे दिल वाले होते हैं तो देते हैं जो घमंड होते हैं ओ नहीं देते हैं ऐसे ऐसे हमारे भाई बता रहे थे और यहाँ तक कि सत्तर अस्सी रुपय का कभी कभी वहाँ बाटल भी बिकता है अगर पानी लगाने के लिए पूछो तो सुबह के समय शाम के समय ओ बोलता है लाइन लगाने लगाते समय पानी भरेंगे कि हम लोग नौकरी करने जाएंगे ऐसे ऐसे रूम बोली ऐसे ऐसे हमारे भाई बोलते हैं तो हमें पता है मुंबई के बारे में इसलिए हम अपने घर बोलते हैं कि चाचा तेरे गए हैं मुंबई पानी के लिए ऐसे ऐसे बोलते हैं तो तुम लोग पानी काहे बर्बाद करते हो हमेशा पानी के लिए बार बार बोलता है कि देख पानी मत बर्बाद किया कर उसके सामने तो कोई पानी बर्बाद करेगा तो बच्चे को मारने लगेगा ऐसे ऐसे हम लोग पानी को महत्व देते हैं पानी ताकि सोचते हैं कि पानी कमी ना हो लेकिन फिर भी इंसान अगर महत्व पानी के देंगे बचाव करेंगे पानी के लिए तो पानी सब लोग महत्त्व सोचेंगे